ते अजकल्ल न्यूज च मोस्टली रेप केसिस दे बारे च काफी जैदा आ दा ऐ ओह्दे बिच्च सानू काफी जादा केसिस दे बारे च पता चला दा बट गौरमैंट उस चीज दे बारे च कोई ऐक्शन नेईं लै दी ऐ जेह्ड़ी के ब्हौत गल्त चीज ऐ गौरमैंट गी अग्गें आनियै ऐक्शन लैने चाहिदे नै काफी लोक एह्दे खिलाफ प्रोटैस्ट करा दे ऐं पर उस प्रोटैस्ट दा इन्ने चिर तक कोई रिजल्ट निं निकलना जिन्ने चिर तक गौरमैंट इस चीज दे बारे च ऐक्शन निं लैंदी ते एह्दे अलावा बी काफी चीजां न्यूज च इस टाइम ते बेसिकली इ'यो चीज न्यूज च चला दियां और काफी ज'गा वैदर दे बारे च बी दस्सा दे ऐं ते रिसैंटली इक केस आया हा डाक्टर दे बारे च जेह्दे च लाइक डाक्टर दे कन्नै इन्ना गल्त चीज होई बट उस खिलाफ ओह्दे खिलाफ गौरमैंट दे साइड दा कोई बी प्रापर ऐक्शन हैन्नी लेई कीता जेह्ड़ी चीज काफी गल्त ऐ गौरमैंट गी अग्गें आनियै इस चीज दे बारे च ऐक्शन्स लैने चाहिदे इक केस था लाइक इक केस ही जेह्ड़ा निर्भया दे बारे च जुस्सी सत्त साल लग्गे हे जस्टिस मिलदे और जेह्ड़ा हून आह्ला केस हा उ'दे च बी कोई आह्ले जस्टिस मिलने दी कोई संभावना हैन्नी लब्भा दी ऐ गौरमैंट इस चीज दी बिल्कुल बी एह्दे खलाफ कोई सख्त कारवाही निं करा दी ऐ जो बी निक्की मुट्टी चीजां होंदियां बट उस चीज दी ना ही क्रिमिनल सीरियस सीरियसली लैंदा और ना ही लोक ते ते उस चीज दे बारे च गौरमैंट दी लाइक ऐक्शन्स लैने चाहिदे प्रापर और ओह्दे कोई स्ट्रिक्ट उ'नें पनिशमैंटस रक्खनी चाहि दियां जेह्ड़ा बंदा क्राइम कमिट करा दा उसगी फील होना चाहिदा कि उ'न्नै क्राइम कमिट कीता दा जबकि इं'दे जेह्ड़े क्रिमिनल्स ऐं जि'नें एह् अटैंम्ट कीता ऐ ओह् गल्ल गी मीडिया दे सामनै आनियै इस चीज दे बारे च उ'नेंगी पशतावा तक निं ऐ जेह्ड़ी कि साढ़ी साढ़े लोकें दी फेलियर ओह् साढ़े लोकें दी फेलियर रिप्रजैंट करदा इस न्यूज दे बारे च सुनने दे बाद काफी लोकें गी लोकें दा उस डाक्टर दे प्रति काफी लोकें अपना सहानुभुति जताई कि फीमेल डाक्टर कन्नै किन्ना गल्त होआ दा ऐ फीमेल डाक्टर बास्तै कोई सेफ्टी निं ऐ जब कि फीमेल डाक्टर अपने आप गी अपने परिवार गी पिच्चछें छड्डियै अग्गें आंदी ऐ लोकें दी जान बचाने बास्तै पर फिर जिसलै उस फीमेल डाक्टर कन्नै जिसलै एह् सब चीजां होए ते किसै नै ओह्दे खलाफ कोई स्ट्रिक्ट ऐक्शन्स निं लैते जो कि ब्हौत गल्त चीज ऐ जिसलै में छोटी जेही ही ते उसलै पता चलेआ हा कि निर्भया दे बारे च कि ऐसा ऐसा उस कुड़ी नाल होआ ऐ बट उस चीज दी जस्टिस लैंदे लैंदे में मेरी एज इन्नी जादा होई गेई मतलब सत्त साल बीती गे उस चीज गी फिर जाइयै उस्सी कोई जस्टिस मिलेआ ओह् बी प्रापर हैन्नी जस्टिस मिलेआ जेह्की ब्हौत जादा चीज ऐ कि अगर तुं'दे गै कुसै घर दे स्दस्य कन्नै होऐ ते तुस उस टाइम केह् करगे तो किन्ना हैल्पलैस्स करगे अगर तुस इस चीज दे बारे च कुछ निं करी सकदे हर इक दिन सानू किन्ने केसिस दे बारे च पता चलदा जिस दे बारे च गौरमैंट कोई ऐक्शन निं लै दी ऐ किन्ने केसिस ऐ जिं'दे बारे च लोकें गी पता बी हैन्नी होंदा पर ओह् हो रेह् ऐं जेह्की काफी गल्त चीज ऐ क्यूंकि अगर तुस दिखगे अपने आस पास ते सब तों पैह्लें सेफटी ऐ ओह्दे बाद कोई बंदा अपने जां अपनी फैमली आस्तै कुछ करग ना ते आई थिंक उस्सी उसी चीज गी अग्गें करने बास्तै सानू यूथ गी अग्गें आना चाहिदा ऐ और कन्नै मीडिया गी बी हैल्प करनी चाहिदी ऐ मीडिया हैल्प नहीं कर रही ऐ मतलब उस लैवल दी हैल्प हैन्नी करा दी मीडिया क्यूंकि मीडिया च केस ते बड़ी बार दसदे ऐं पर ओह् उस गौरमैंट दे खिलाफ बोलने च काफी जादा डरा दे ऐं ओह् गौरमैंट दे खलाफ कक्ख निं कक्ख निं बोल्ला दे ओह् सिर्फ अपना अपना बोल्ला दे कि आहो इ'यां इ'यां होएआ इस इस ज'गा होआ बट प्रापर उं'दी साइड दा बी कोई सैह्योग हैन्नी मिला दा ऐ जिसलै लोक प्रोटैस्ट करा दे ऐ उस लोकें उन लोकें पर बी हमले होआ दे ऐ जेह्ड़ा दसदा ऐ कि इंडिया बिल्कुल सेफ निं ऐ इस टाइम उप्पर ते इस बास्तै गौरमैंट दी कोई प्रापर ऐक्शन लैना चाहिदा क्यूंकि कल्ल कल्ल हर इक बंदे गी अपने घर दा बाह्र निकलियै कम्म करना चाहिदा ऐ अज्ज एह् कोई होर ही कल्ल तुं'दे घर दा कोई मैम्बर बी होई सकदा ऐ ते उस चीज दे बारे च सानू सोचना चाहिदा कि अगर अगर इस चीज गी एह् सोचियै निं करी ओड़नां कि कोई ही एह् सोचियै करो कि कदें ना कदें ओह् कोई तुं'दी फैमली दा मैंबर बी होई सकदा ऐ इसलिए इस इस बास्तै ना खाल्ली गौरमैंट दी ना खाल्ली गौरमैंट दी बल्कि सानू बी ऐक्शन्स लैने चाहिदे और अगर अस दिखचै अपने आस पास होर बी काफी जादा न्यूज होर बी काफी जादा न्यूजिस आ दियां अजकल्ल जेह्दे च बेसिकली फीमेल सिक्योर फील निं करदियां न उं'दे कन्नै गल्त चीजें होंदियां ऐ और गौरमैंट और मीडिया इस चीज दे बारे च कोई ऐक्शन निं लैंदी धीरे धीरे करियै सानू गै इ'दे अग्गें आना पौना ऐ सानू गै एह्दे खलाफ खिलाफ ऐक्शन्स लैने पौने सानू गै इक दुए दा स्हारा बनने पौना ऐ क्यूंकि गौरमैंट ते मीडिया ते कुछ बी निं करा दियां न ते सानू गै अग्गै आनियै इक दुए दी हैल्प करनी चाहिदी ऐ यूथ अग्गें आन और इस इस खिलाफ मतलब अपनी सेफटी इक ते अप्पू करे इंसान ते अगर किसे नाल गल्त हो दा ऐ ते ओह्दे कोल खड़ोइयै दिक्खना निं ऐ उस्सी रिकार्ड निं करना ऐ बल्कि अप्पू ऐक्शन्स लेइयै उ'नें ई सेफ करना उ'नें ई बचाना ऐ अज्ज एह् साढ़ी गै जिम्मेवारी ऐ कि इक दुए दी हैल्प अस अप्पू करचै और इक इक जुट्ट होइयै इस जेह्ड़े लोक ऐसे ऐं उ'नें ई बाह्र कढचै इस समाज दा और उ'नें गी ऐसी सजा मिल मिलनी मिली सकै जेह्ड़े बाकी लोक बी दिक्खन कि अगर अस ऐसा क्राइम कमिट करगे ते सानू ऐसी सजा मिलनी ऐ एह्दे अलावा होर बी काफी चीजें ऐं जेह्दे पर सानू इस टाइम कम्म करने दी जरूरत ऐ जैसे कि सैल्फ डिफैंस कि अपने आप दी अपने आप दी कि'यां प्रोटैक्ट करी सकचै आत्म रक्षा कि'यां करी सकचै इस चीज उप्पर सानू अप्पू बी कम्म करना पौना ऐ ऐंड बाकियें गी बी सखाना पौना ऐ निक्के होंदे गै बच्चे दी अपने आप दी किस केह्ड़ा चीज गल्त ऐ और केह्ड़ी चीज स्हेई ऐ एह् सब चीजें सखानी चाहिदी ऐ ना खाल्ली पेरैंट्स दी बल्कि टी टीचर दी बी थ्रू मीडिया बी उ'नें सखानी चाहिदी ऐ